हमारे क्षेत्र मे सीजन के अनुसार फसलों को रबी खारीफ़ जायद तीन भागों मे बांटा गया है इन तीनों की बुआई का समय अलग अलग निर्धारित किया गया है उनके हिसाब से जैसे खारीफ़ फसलों को बोने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और इनके जब पकाने का समय आता है तो वहाँ ठंड होनी चाहिए तो बुआई का समय जून से जुलाई तक का सही समय होता है कुछ खारीफ़ की फसलें हैं चावल गन्ना जूट इत्यादि फिर आते है राबी की फसलें तो राबी की फसलों को बोने का समय खारीफ़ के मुकाबले कम तापमान की आवश्यकता होती है इनके पकाने के समय अधिक अपुन को शुद्ध वातावरण होना चाहिए और तापमान भी अधिक होना चाहिए और उचित उचित समय इनके लिए होता है ओक्टूबर से नवंबर का रबी की कुछ फसलें हैं गेहूँ और मक्का फिर आते है जायद तो जायद की फसलें तेज धूप और हवाओं को सहन कर सकती है इसलिए उनकी बुआई का समय होता है मार्च और फरवरी का फिर इनमें फसलें आती हैं तिलहन आलू ककड़ी और खरबूजे जैसे फल